हां ते में थोआढ़ी हट्टिया दा नोहाए हे कोई पंज छे पंज छे आइटमां नोहाइयां हा अवा जैह्लूं थोआढ़ा समान आया में दिक्खेआ ओह्दे च जे जे चाहिदा मिगी मेन मेन ते ओह् ऐ हा नेहा इ'यां करना होंदे कि जैह्लूं तुस मतलब कुसै अगर थोआड़ियां हट्टियां दा किश आर्डर कीते दा ते उसी चाहिदा गै होना तां गै उन्नै कीता दा तुसें इ'यां की कीता कि मतलब जेह्ड़ियां चीजां शैल शैल हियां ओह् भेजियां निं ते पैसे मेरै कशा लेई लैत्ते सारे मेरे घर रिश्तेदार बैठे दे हून सारे सारे रिश्तेदार बैठे दे ते में उ'नेंई में रुट्टी निं बनाई में सोचेआ कि में नोहाए दा थोआढ़ी हट्टी दा ते आई जाहगा समान ते कैह्लूं दे ओह् ते कैह्लूं दे ओह् जा दे उ'नेंई बलगाई बलगाई बलगाई बलगाई कि बल्गो रुट्टी अवा दी ते खाइयै जाओ हून उ'नें में केह् मूंह दस्सना जैह्लूं उ'नें ते में दिक्खेआ कि ओह्दे च किश ऐ निं थोआढ़े कशा जेह्ड़ा में पंज प्लेटां ओह्दा मंगाइयां हां पूड़ी चने दी मंगाई ही ओह् तुसें भेजियां गै नेईं हैन छड़े ओह भेजी ओड़े रसगुल्ले नेह् ओह् केह् करने न ओह् ते इ'यां मिट्ठा मिट्ठा चाहिदा होंदा बाद च अव रुट्टी ढिड्ढ ते भरना चाहिदा निं ढिड्ढ बंदे दा भरोचै निं ते ओह् मिट्ठा खाउड़ेआ ओह्दा केह् फायदा हून तुस केह् करी सकने मिगी मिगी सनाओ तुस केह् करी सकने एह् सारी चीजां ठीक करने लेई तुस किश निं करी सकदे ऐ ओह् इन्नी समझ ते आपें बी होनी चाहिदी कि अगर कुसै थोआढ़ी हट्टी दा किश आर्डर कीते दा ते ओह्दी जरूरत ऐ तां गै कीते दा नेईं ना ओह् आपें निं बनाई लै घर उसी चाहिदा होना तौले तां गै कीते दा कनेह् लोक ओ जार तुस तुसें इन्ना समझ निं औंदा ऐ कि अगर कुसै किश थोआढ़ी हट्टी दा कीते दा आर्डर ते उसी चाहिदा तां गै कीता तुसें अग्गें केह् कीता थोआढ़ी कोई इ'यां जिम्मेदारी बनदी गै निं ही कि अपने जेह्ड़े ग्राह्क उ'नें ठीक समान देच्चै थोआढ़ी कोई जिम्मेदारी निं ऐ इ'यां तुसें अपने ग्राह्क खराब करने निं ते में जिनेंगी चार लोकें होर बी सनाङ ते उनें बी निं औना ऐ इस स्हाबें अपने लोग तुस आपें अपने आस्तै इ'यां गड्डा खोदा दे थोआढ़े ग्राह्क सारे खराब होई जाने कुसै निं औना ऐ थोआढ़ी हट्टी कम्म थोआढ़ा शैल चला दा ना तां गै तुस इन्ने इ'यां लटरमस्त होई गेदे तुसें दिक्खेआ निं में तुसें तैह्ल्लूं में तुसेंगी फोन कीता ते में तुसेंगी इ'यां सनाया इक इक आइटम इ'यां सनाई ही कि भाई मिगी एह् चाहिदा एह् चाहिदा एह् एह् चाहिदी एह् एह् भेजूड़ो ब तुसें इन्ना ध्यान गै निं दित्ता तुसेंई होर गै कम्म बड़े न पैह्ले नंबर अगर कोई बी कम्म करना होऐ पैह्ले नंबर ग्राह्क पैह्ते नंबर औंदा अगर उ'ऐ निं अवै थुआढ़ी हट्टी ते तुसें केह् इ'यां खाल्ली बैठियै केह् करना सनाओ निगी केह् करना तुसें इ'यां खाल्ली बैठियै हून तुस केह् करी सकदे किन्नें मैंन्टे त ओह् भजाई सकदे पैसे बी तुसें सारे लेई लैत्ते तां में आखेआ कि कैश आन डिलीवरी करने आं तां तुस आक्खा दे नेईं मैडम प्रीपेड करूड़ो आर्डर पैह्ले गै करी ओड़ो तुसें पैसे बी मेरै कशा सारे लेई लैत्ते ते मिगी रुट्टी बी निं भजाई हून पंज मैन्टें च मिगी रुट्टी भजाओ नेईं ना में थोआढ़ी हट्टी दा इ'यां रोटिंग बी खराब देनी ते में दस होर लोकें गी होर सनाना के भाई एह् हट्टी बड़ी बेकार ऐ इत्थें निं जाएओ थोआढ़ा नांऽ खराब होई जाग तुसें बाद च बी मिगी गालियां कड्ढनियां एह्दे कशा शैल ऐ तुस हून अपनी गल्ती सधारो गल्ती सधारो ते मिगी मिगी पंज दस मैन्टें च जेह्ड़ा मेरा आर्डर हा ओह् भजाओ तुसें चेत्ता पता निं ऐ जां नेईं ऐ मेरा आर्डर अवा तुसें मिगी मिगी तुसें मिगी मिगी ओह् चार गलास लस्सी कन्नै चार प्लेटां पंज पूड़ी चने भेजेआ गै निं बीकी त्रै चीजां भेजी ओड़ियां ओह् भेजो फटा कोल फटाफट पंदरां मैंट्ट च भेजो नेईं ना बुरा होना ई थोआढ़े कन्नै